आज के समय में जो गाँव गाँव में जो लोग रहते हैं गाँव के समाज के लोगों का परिवहन के यात्रा के तरीक़ों को बेहतर बनाने के लिए एक तो वहाँ पर ज़्यादातर बसों का वह होना चाहिए क्योंकि वहाँ बस या रेलवे इस्टेसन ज़्यादा पास नहीं पड़ते हैं और ये बस और रेलवे इस्टेसन ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होते हैं उनके विकास के लिए एक प्राइवेट या निजी भी बोल सकते हैं वे रेलवे इस्टेसन और प्राइवेट बसें संचालित की जानी चाहिऍं जिनसे कि उन्हें उनके आवागमन में ज़्यादा दिक़्क़त नहीं आए क्योंकि इसका एक कारण यह भी है ग्रामीण लोगों पर ज़्यादातर साधन नहीं होते हैं वे बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसइकिल वग़ैरह मिल जाती हैं पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना ज़्यादातर परिवहन पैदल ही करते हैं इसके लिए उनको एक प्राइवेट बस की सुविधा प्रदान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्राइवेट बस के माध्यम से ही वए अपना जैसे आस पास के क्षेत्रों में वे अपने अपने गाँव में ही बस पकड़कर कहीं भी आ जा सकते हैं उनके लिए सबसे अच्छा यही हो सकता है